मैं ओडर के लिए यह ओडर करना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी में या फिर प्लेन बुक करना चाहते हैं मैं

इस सवारी के लिए मैं मधेपुरा से दिल्ली जाना चाहता हूँ इसके लिए मुझे रिजर्वेशन की ज़रूरी है मुझे बास छः दो हज़ार चौबीस को रात्री में कोई गाड़ी हमें निर्धारित समय से बुक कर दिया जाए जिससे हम मधेपुरा से दिल्ली दिल्ली स्टेशन जा पाएं इसके लिए हमें अनेक द गारी की ज़रूरत है और हम अपने समय में निर्धारित होता उस टाइम पर वहाँ पहुँच सकूँ इसके लिए मुझे इनमें से द्वारा हमको जानकारी दिया जाए कि आप आपको फ़लाने समय में फ़लाने टाइम में फ़लाने गाड़ी जाएगी इससे आप यात्रा कर सकते हैं इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा और मैं मेरी यात्रा मंगलमय हो इसके लिए इसके लिए मैं भी

आपके सहियोग से मेरा मेरा हार्दिक अभिनन्दन है धन्यवाद